हैलो बोलिए सर क्या आप कहाँ से बोल रहे है सर जी हाँ हाँ बोलिए आप क्या क्या हुआ मतलब क्या गाड़ी आड़ी है क्या आपके पास हाँ तो क्या काम है उसका बताइए आप जी जी जी

जी तो आप मतलब जी सर मेरी दुकान तो आठ बजे से नौ बजे खुलती है तो शाम को सात नहीं तो आज नहीं आज क्या रहा सर थोड़ा सा वह उसका पार्ट्स नहीं थे तो लेने चला गया था मैं गाड़ी

नहीं अब खुल जाएगी इस टाइम खुल जाएगी वह सुबह आठ आठ बजे नौ बजे खुल जाएगी आप नौ बजे आ जाइए जी और कुछ दो तीन घंटे लगेंगे सर हो जाएगी और शर्विसिंग वगैरह हो तो वह भी सब कम्प्लीट कर देंगे ऐसी कोई बात नहीं आपसे ज़्यादा नहीं लेंगे सर फिर भी सात आठ सौ रुपये देंगे बस

जी बाकी जो हाँ वह रहेगा रहेगा थोड़ा सा डिस्काउंट कर देंगे जी सर आइए आप आपका स्वागत है आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए सर जी जी ओके सर